नमस्ते

तो मिल जाएगा गाय को भी मिलता मिल जाएगा भैंस को मिल जाएगा अब जितना चाहिए उतना मिल जाएगा आपको गाय को तो पैंतीस चालीस रुपया लीटर रहता है भैंस का चालीस पचास है पेवर दूध अगर लेंगे तो भैंस का मिलेगा पचास का गाय का मिलेगा चालीस का जो गर्मी के वजह से है और जो सीजन आता है जैसे बरसात हो जाती है तो दो चार रुपया कम हो जाता है नहीं नहीं पानी नहीं रहता है पेवर दूध मिलेगा पानी वाला तो फिर उसमें खोवा ओवा जमाने में दिक्कत होता है ना भूजने में उसमें परबे नहीं करेगा पानी भूजते भूजते या काफी या नहीं गाँव में पाउडर ओडर नहीं चलता है गाँव में पाउडर कहाँ इतना कोई का पता नहीं है बस वो पेवर दूध दुहेंगे और बल्टा वाले को ना पता है कि जब मिल पर ले जाएँगे तो वहाँ पर लोग फैट के नाम से लेते हैं फैट जब जितना बनता है उतना पैसा देते हैं चालीस बना तो चालीस दिए पैंतालीस बना तो पैंतालीस देंगे जितना फैट बनता है उतना पैसा मिलता है गाँव में तो बल्टे वाले आते हैं तो वो लोग जाने के बाद दूरी के वजह से भैंस के दूध तो भैंस के दूध यही चार लीटर पाँच लीटर एक भैंस दूध देती हैं तो उसी हिसाब से लोग अपना उठाकर लेवा के लीटर घर पर रख लेते हैं ओकरे बाद बेच देते हैं तो खाने भर के रखते हैं ओकरे बाद बेच देते हैं तो जो भैंस बल्टे वाले तो जो बल्टा वाले लेते हैं गाँव में तो ये तो लोग चालीस पैंतालीस का लेते हैं अब वहाँ मिल पर ले जाना परेगा तो फैट के ऊपर मिलता है ना जैसे फैट अगर पचास का बना तो पचास मिल जाएगा पचपन बना तो पचपन मिलेगा और पानी डाल देंगे तो फैट बनेगा नहीं तो फैट बनेगा नहीं तो ओ दूध कम मिलबे नहीं करेगा उतना पैसा नहीं नहीं खपाने का मतलब है कि तो उसको नहीं जो फट जाता है तो उसको नहीं नहीं जो अगर दूध अगर बच गया हाँ ये दूध जैसे बच गया ना तो सुबह शाम नहीं देते हैं कि रात में जैसे रहता है तो बाँधकर के बल्टी में रस्सी से टांग देते हैं बाँस गाड़कर के तो उसमें ओस ओस पड़ता है तो दूध बिगड़ता नहीं है फिर उसको सुबह बल्टा वाला अगर लेगा तो ठीक है नहीं तो फिर उसको घर पर दही जमा दिया जाता है उसका खोवा भूज दिया जाता है हाँ यही होता है तब ठीक यही आए के ले लीजिए ठीक है आए के ले लीजिए नमस्ते